आत्सा आङो लण्डननिफ्राय फैनाया नोंसिनि आसामाव दानमोनसेसो जाफैबाय आरो बे आं ओरैबायदि आङो चिरांआव औ औ सिरांआव आत्सा बे नोंसिनि ओनसोलाव आङो फैजेननायनिफ्रायनो ओरैबायदि लोगो मोनबाय बे बुंनो थाङोब्ला दान मोनसे जाफैबाय आङो बिनिफ्राय जिबासो जिद'सो सानानो माने अखाजोंनो एखेबारे साग्लोबसारनाय बायदि मोनबाय आरो दा नोंसिनि ओनसोलाव माने बोसोरनि गासैबो समावनो बेफोरबायदि अखा हायो नामा औ औ औ औ औ औ आत्सा सा सा आत्सा आत्सा आत्सा औ औ औ औ औ औ औ औ औ औतारमाने औ औ औ औ

आत्सा सा औ औ औ औ औ आत्सा नोंथां बे जेनेबा दाजे बिराद अखा हायो होननानै बुंबाय नोङो आरो माखासे समावहाय अखाबो हाया होननानै बुंबाय दा गायनाय फुनाय बा आबाद मावनायफ्रा बे बोथोरफोरजों नोंसिनियाव माने खाथि सोमोन्दो दङ नामा औ औ औ औ औ औ

औ औ औ औ औ औ आत्सा आं आंलाय माने जिहेथु नोंथांमोननि नैबे ओनसोलावहाय गिबि फैजेननाय आरो अखा अखा आरो अखा लोगो मोननायखाय ओरैबायदि सान्दोंमोन जे बोसोरनि गासैबो समावनो अखा हाबाय थायो होननानै औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ अ अ

दे होम्बा नोंथां आं आङो माने लण्डननिफ्राय फैदों ओरैनो दान मोनसे जाफैबायआनो आरो बे दानमोनसेनि गेजेराव बांसिन समखौनो आङो अखाजोंहाय अखाखौ लोगो मोन्दों ओंखायनो आङो मतामति ओरैनो जिबा सानसो थाबावनानै गिदिंलांफिननो सान्दों ओमफ्राय बेरायनो थाखाय बा मा बोथोरावहाय साबसिन आं बेखौ बुंनो हाला

औ औ औ औ औ औ दे नोंथां दे